دیکھئے ہندوستان میں سب سے زیادہ پاپولر کرکٹ ہے اور دلی میں بھی ہے ظاہر ہے اور وراٹ کوہلی کا نام کون نہیں جانتا اور دلی سے ان کا تعلق ہے تو بھئی دلی تو اور ویسے بھی ہندوستان کا دل ہے وہ ہے تو جو بھی مشہور کھلاڑی ہوتا ہے وہ یہاں سے اپنا تمغہ تو لینے آتا ہی ہے